नहा सुना कऽ सूर्य भगवानके जल चढ़ा कऽ जल चढ़ा कऽ सुरज भगवानके जपन करै छियनि सुरज भगवानके काली माताके दुर्गाके सरस्वतीके छप्पनो करोड़ देवताके जपन करै छियनि धूप अगरबत्ती पहिने नीप पोति कऽ फूल पान चढ़ा कऽ अगरबत्ती देखा दै छियनि अगरब प्रसादी आनि कऽ चढ़ा दै छियनि भोग लगा कऽ सभ चीज कऽ कऽ हुनकर भजन कीर्तन कऽ कऽ पूजा पाठ कऽ पूजा करै छियनि अगरबत्ती देखबै छियनि दीप बारै छियनि प्रसादी चढ़बै छियनि सिन्दूर लगाबै छियनि चन्दन लगाबै छियनि केलाके पत्ता काटि कऽ सभ ओहिपर हुनका सभ भोग लगायल जाइ छनि पूजा कयल जाइ छनि कीर्तन मङ्गल गा कऽ तब जपन करै छियनि हे सुरज भगवान नीक अकिल ज्ञान बुद्धि दिहऽ बाल बच्चाके सभके सुरक्षा करिहऽ हे माँ दुर्गा सरस्वती हे भगवान हमरा बाल बच्चाकेँ लीक नीक ज्ञान अकिल दिहऽ विचार अच्छा दिहऽ रोजी रोजगार दिहऽ बुद्धि अकिल दिहऽ नीक बुद्धि अकिल दिहऽ इएहसभ हुनकासँ दुआ माङ्गै छियै दु जे सभ गोटाके घरमे सुरक्षा रखिहऽ नीक बुद्धि अकिल दिहऽ हे देवी देवता हमरा अच्छा वचन मुँहसँ निकालिहऽ सभ परिवारमे सभसँ मिलल जुलल रहब जुड़ल रहब तऽ हम मङ्गल कीर्तन गयबह अच्छासँ रहब सभ गोटाके मिलाजुला कऽ रखबै बुद्धि उद्धिसँ सभसँ सन्तुष्टि रहबै बाल बच्चाकेँ रोजी रोजगार दीहऽ हमरा सोहागिन बना कऽ सभदिन रखिहऽ एतनी प्रार्थना करै छियै नाती पोता जतेक बाल बच्चा सभके सुरक्षा रखिहऽ हम जपन करै छियनि एतने हे देवी देवता सभगोटे अहाँके प्रार्थना एतबहि करै छियै जे सभकेँ अच्छासँ हमरा रखबह हम धूप अगरबत्ती पान सुपारी जे होत ओहि लऽ कऽ हम पान नहि पानके डण्टी लऽ कऽ अहाँके हम पूजा करय लेल मौजूद रहै छियै सवेरे सुति उठि कऽ भजन कीर्तनके साथ अहाँके हम पूजा पाठ हम करब पान प्रसाद चढ़ायब आ सभसँ अहाँके मिला जुलाए कऽ रखबै बाल बच्चाकेँ रोजी रोजगार देबै सभकेँ अच्छासँ रखबै बुझलियै प्रार्थना इतने करै छियै जे भोला बाबा हमरासभ रोजी रोजगार सभके दिहऽ माइ पार्वती जी सुरक्षा रखिहऽ अकिल ज्ञान दीहऽ सभकेँ अच्छासँ रखिहऽ बुझलियै फूल पान धूप बेल पत्तरसभ हम भोला दानीकेँ कहै छियनि गोर लगै छियनि चढ़ाबै छियनि